नमस्ते मैम नमस्ते क्या चाहिए आपको कौन से चप्पल चाहिए किस टाइप का अरे कौन सी कंपनी चाहिए

प्रेसी में चाहिए कि चमड़े में चाहिए कि रूपानी में किस टाइप में चाहिए बच्चों के लिए

कितने चप्पल कितने जूते चाहिए कितने साल की हैं कितने जोड़ी चाहिए अब आप दुकान में आइए मेरी तो हम बाद में करें अब अरे हाँ तो कैसे बताएं आप आएंगी तभी तो देखेंगी ख़रीदेंगी तभी तो बात करेंगी इसी नंबर पर व्हाटसप चलता है बोलिए मैम इसी नंबर पर व्हाटसप चलता है तो मैं व्हाटसप कर दूँ अपने दुकान का मैम सुन रही हैं हाँ तो आपका अगर व्हाटसप चलता है इस नंबर पर तो मैं आप आपको अपने यहाँ का एड्रैस भेज दूँगी आप चली आना ले जाना ठीक है मैम ओके बाय